हँ नमस्ते दीदी आ दीदी आगे दीदी क्या चाही दीदी दीदी धानके बीजी लैके हइ अच्छा ठीक हइ दीदी मिल जेतै परवल हँ बासमतीवला आओर जया धान जानते हैं दीदी वही जया धान ह्म्म दू सए रुपैए दीदी दू सए रुपैए मुठ्ठा है दीदी हँ दीदी भऽ जेतै कम अच्छा ठीक हइ दीदी दऽ देबै परवलमे सँ पाँच किलो अच्छा दीदी कोन लेबै धान अच्छा ठीक हइ दीदी मिल जेतै डेढ़ सए रुप कम करि देबै दीदी डेढ़ सए घटि जेतै दीदी आँ कोनमे दीदी पचास गो कमि जेतै दीदी आओर धानके सभके अलग अलग रेट हइ दीदी

हँऽ अच्छा ठीक हइ दीदी हँ पहिलेसँ तऽ अहाँकेँ हम कम रेट बतैली दीदी पहिलेही सँ दीदी अहाँकेँ कम रेट बतेलहुँ धानके

अच्छा दीदी कम हम कम कऽ देबै आरो कोन धान लेबै दीदी ठीक ठीक